ज्या वेळार पयलीं हांव सायकल चलयतालें आनी ल्हानपणान म्हाका सायकल चलोपाची खूब आवड आणी जशे जशे व्हड जालें की सगळ्यो बायक बायक आयल्यो आनी प्रत्येक बायल मनशे कडेन बायक आशिल्ली आनी म्हाका खंयतरी खूब उमेद कारण सायकल म्हाका खूब बऱ्या पैकी येताली आनी म्हाका आतां ती कशी तरी बायक चलोपाक जाय आतां कोण तरी म्हाका शिकयतलो गाय हाजेरूत म्हाका आसलें की कोणाक सांगूं बायक आमच्या सारकेल्या गांवांन कोणाकूय शिकप म्हटल्यार मातशें बरें दिसना भावांक शिकोवपा जाता पूण तांकां वेळ आसना किंवां मिस्टराक शिकोपाक जाता पूण तेंकांय वेळ आसना शिकतलें तरी कशें एकदां आमच्या थंय एक मोडकी शी बायक हाडली आनी दवरिल्ली म्हणजे शिकपा खातिरूच आतां ही बायक चलोपाची म्हाज्या तर सामकी मनान जाली आनी पेट्रोलय ना तशेंत इल्लेशें पेट्रोल घालें ते गाडयेक घातलें आनी बायक आतां कंट्रो हें जावपाक जाय न्ही बेलंस जावपाक जाय बेलंस खबर आशिल्लोच सायकली खातीर पूण आतां म्हटलें कांय ना शिकोपाचें मनान ठरयलें आनी देंवती आसता पळय रस्त्याक देंवती चडटी आसता न्ही तेन्ना देंवतेर व्हेली आनी गाडयेर बसलें आनी देंवतेर सोडून घातली आनी डायरेक्ट चडटेर उबी केली आनी अशें करून करून म्हाका बेलंसाची जाणीव जाली की कशी हांव बेलंस करूं शकतां आनी तेन्नाच्यान हांव बायक चलोपाक लागलें आनी म्हाका खूब आवड आतां हांव बायकूच न्ही तर हांव सगले तरेच्यो गाडयोय बीन चलयता हो म्हजो पयलो अनुभव आनी अशा तरेन हांव गाडी शिकलां म्हणून म्हाका खूब आवडटा